हम आब क्रिकेट खेलयमे बढ़िऑं लागैया एकर प्रतिभा हुनर हमर नीक यऽ हम बच्चेमे एकर विकास कयलहुॅं रहय पहिने गेलहुॅं तऽ पहिने हम फीलडिंग कयलहुॅं तकर बाद धीरे धीरे कीपरिंग करब सिखलहुॅं तकर बाद बौलिंग करब सिखलहुॅं तकर बाद हम बैटिंग करय लागलहुॅं ओकर बाद ओहिमे दू गो टीम रहै छै ओहिमे बैट बौल रहै छै आरो एहिमे बिकेट रहै छै ओहिमे कोनो गलती होइ छै तऽ एमपायर रहै छै निर्णय लै लए जे सही बात छियै गलत आ एहिमे फील्ड चाही बढ़िऑं सनके एकरा बनाबै पड़ै छै बढ़िऑं एहि दुआरे एहिमे बढ़िऑं लागै छै खेलयमे आब हम खेलय लागलहुॅं बढ़िऑं एहिमे हमरा मोन लागैया क्रिकेट खेलयमे